गुजरात में वापारु खेत्रु उप भरती प्रत्योगिता या प्रवृति जो उपयोग इलाही तरीके सां कंदो आहे जीअं की मोबाइल जे थ्रू इंटरनेट जे थ्रू इलाही सारी इंफ़ॉमेशन जेकी हूंदी आहे हू जमा थींदी आहे ऐं बिज़नस जे बारे में सभ ॿुधाईंदा आहिनि इंटरनेट ते सभु इंफॉमेशन ज़रूरी ज़रूरी असांखे प्राप्त थी रहंदी आहे त उता खां असां डेटा कढी करे हुनखे एनालिसिस करे करे हुनखे सुठे मतलबु ज़रूरी ज़रूरी जेकी इंफ़ॉमेशन हूंदी आहे उहो जमा करे करे हुन ते स्टडी करे करे हुन ते कमु करियो वेंदो आहे इंटरनेट असांजी डे टू डे लाइफ़ में जाम ज़रूरी थी वियो आहे इंटरनेट जे थ्रू असांखे बिज़नस में इलाही सारो अॼु जी दुनिया में छा हली रहे थो हुन जी जानकारी मिलंदी आहे ऐं जेको डेटा एनालिसिस हूंदो आहे उहो बि जाम आसानी सां इंटरनेट जे थ्रू थी रहंदो आहे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजंस अॼु जी दुनिया में जाम हली रहे थो ए आई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजंट खे ए आई चइण में बि ईंदो आहे जेको असांजे बिज़नस जी स्टडी ॾेई छॾियो आहे ऐं फ्यूचर में कीअं शयूं थी सघंदी आहे उहो थींदो आहे ऐं ए आई जे मदद सां असां जाम सारो कमु आसानी सां थी सघंदा आहियूं असांखे ख़ाली ए आई खे असांजा क्वेशन ॾियणा हूंदा आहिनि उहो पाण ई हुन जे थ्रू सॼी इंफ़ॉमेशन असांखे ॾेई छॾींदी आहे हुनखे एडिट करे एनालिसिस करे सभु ॿुधाए छॾंदी आहे ए आई अॼु जी दुनिया में जाम कमु जी शइ बि आहे पर हुन जा जाम दुरूउपयोग बि आहिनि साइड इफ़ेक्टस बि आहिनि तीअं ई गुजरात वापार में जाम अॻियां वधी रहे थो मोस्टली गुजरात में कपिड़नि जो वधीक वापार थींदो आहे ऐं सूरत डायमंड सिटी आहे त डायमंड जो बि इलाही कुझु हुनजी प्रगति थी आहे डायमंड जे थ्रू हुनजो जेको डायमंड जो वापारु हूंदो आहे अलॻि अलॻि नएं नएं प्रकार जा डायमंड ऐं सभु जाम सुठे तरीक़े सां थी चुको आहे जाम अॻियां वधी चुकियो आहे वापार में सूरत